आज से करीब दो तीन साल पहले मैंने अपना पहला ऑर्डर किया जो कि था मेरा नैक बैंड मैंने अपना नैक बैंड फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था पर ऑर्डर करने से पहले मुझे यह डर लग रहा था कि मेरा प्रोडक्ट आएगा या नहीं आएगा क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा ईकॉमर्स वेबसाइट पर विश्वास नहीं करते थे लोग तो जब मैं अपना पहला ऑर्डर कर रहा था तो मैंने ऑर्डर किया था अपना बोट का नैक बैंड बोट रॉकर्स टू फिफ्टी फाइव प्रो प्लस जब मैं अपना ऑर्डर कर रहा था तो मुझसे घर वाले बोल रहे थे कि यह फ्रॉड रहते हैं और हो सकता है कि पैसे ले लें लेकिन प्रोडक्ट ही ना भेजें या फ़िर प्रोडक्ट भेजें तो वह गलत प्रोडक्ट भेज दें और उस टाइम सबको भी यही लगता था कि मतलब ईकॉमर्स वेबसाइट फेर फ्रॉड करती हैं क्योंकि उस समय बहुत ही ज़्यादा ऑनलाइन फ्रॉड होते थे तो जब मैंने अपना आर्डर किया था तो मैं भी ऑनलाइन पेमेंट देने में डर रहा था तो मैंने कैस ऑन डिलीवरी ऑर्डर किया तो फ़िर करीब एक हफ्ते का टाइम लेने के बाद मेरा पहला ऑर्डर आया और जब मेरा ऑर्डर आ रहा था तो मैं बहुत ही ज़्यादा ख़ुश था कि यार अब मेरा पहला ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है कैसा रहता है क्या नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा तो मेरा पहला ऑर्डर एक हफ्ते बाद आया तो उन्होंने डिलीवरी बॉय ने मुझे कॉल किया कि आपका ऑर्डर आया है इस इस वेबसाइट से तो आप अपना लोकेसन बता दीजिए मैं आकर आपको अपन आपका पार्सल दे दूँगा और पार्सल लेते टाइम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं यार इसमें मैंने जो बुलवाया है वह ही होगा कि नहीं कि कुछ और निकलेगा और फ़िर क्योंकि उस समय अपना पार्सल पेमेंट लेने के बाद ही खोलने देते थे लेकिन जब मैंने पेमेंट करी और अपना पार्सल खोला और मुझे अपना नैक बैंड मिला तो मैं उस समय बहुत बहुत ज़्यादा ख़ुश हुआ फ़िर मैंने सबको बताया नहीं ऐसा नहीं होता फ्रॉड नहीं होता जो अपन बुलवाते हैं वह ही आता है